स्थानीय भाषा में समाचार चैनल असांजो दूरदर्शन आहे जेको हो हिंदी चैन हिंदी भाषा में ई आहे छो कि असांजे देश जी ज़्यादातर जनता हिंदी समुझंदी आहे हूअ घटि पढ़ियल आहे इंग्लिश जो हेतिरो प्रसार न थियल आहे असांजे देश में त हिन्ही लाइ माण्हू देश में असांजे देश में हिंदी में ई समाचार पढ़ण और ॿुधणु पसंदि कंदा आहिनि